دہلی کے اندر بہت سارے مختلف مظاہر پائے جاتے ہیں جو ریاست اور سیاست حکومت پر اثر ڈالتے ہیں خاص طور پر یہاں کی قانون سازی پر کہ بات کی جا سکتی ہے جی ہاں اور اسی طرح سے یہاں کی پالیسی پر بھی ہی بات کی جا سکتی ہے اور توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ مختلف مظاہر جو ہماری ریاست کے نمائندہ ہیں اور ہمارے ریاست کے اثر ڈالتے ہیں ساری چیزوں ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں جیسے کہ ویریئس کن کنسیڈریشن عمل بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں تاکہ مختلف مظاہر کی ریاست کی جو سیاست ہے اس پر حکومت سخت دی جائے توجہ دیں اور اس پر خوب زور کریں اور اس کے علاوہ اس کی نمائندگی پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے